ٹیکنولوجی کی وجہ سے ہم لوگ لوگوں کی تفریح بدل سی گئی ہے پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جب کہ آج کا زمانہ بالکل الگ ہو گیا ہے پہلے لوگو کے پاس اتنی ساری ٹیکنولوجی نہیں تھی موبائل نہیں تھے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں تھے جس سے لوگ عام طور پر گھروں میں رہتے تھے آپس میں کھیل کود کیا کرتے تھے لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ بالکل بدل سا گیا ہے لوگ اپنے اپنے موبائل میں مگن رہتے ہیں اور موبائل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت سارے گیمس کھیلا کرتے ہیں کھانے گانے سنتے ہیں اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو مشغول لگ لگتی ہے لوگ آج کے زمانے میں اور یہ چیزیں بالکل بدل گئی یعنی پہلے کے زمانے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہوا ہوتا ہوا کرتا تھا بلکہ پہلے کے زمانے میں تو لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور موبائل یا ٹیکنولوجی کا تو دور دورہ تھا بھی نہیں لوگ حتیٰ کہ جانتے ہوے نہیں تھے کہ ٹیکنولوجی کا کیا چیز ہوتی ہے اور موبائل سے ہم لوگ کیا کیا کام کر سکتے ہیں پچیس بیس سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ موبائل کو صرف ایک بات کرنے کا علی سمجھتے تھے جبکہ آج کے زمانے میں تو تقریبا تمام ہی کام موبائل سے ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹک ٹاک بنانا ہوتا بنانا ہو یا پھر کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو یا پھر آپ کو کسی راستے کو پتہ کرنا یعنی دنیا کی ہر چیز موبائل کے اندر سماتی چلی جا رہی ہے اور موبائل ایک طرح سے اپنی ایک الگ پہچان اور ایک ایک نئی دنیا قائم کر رہا ہے